देखु जीवनमे बहुत तरहके सामना करै पाड़ै छै पड़ै छै आरो जैसे हमे गाँवमे पहिले रहै छलियै तऽ गाँवमे मतलब गाँवसँ पढ़ै लए तऽ नै जावै लए नहि दै छै गाँवमे ओ सब मतलब गाँवके आदमी सब बोलै छै कि तोरो बेटी पढ़तौ पढ़ि लिखिके कोन चीज करि लेतै फिर हुनका पापा पापा भी बोलै छलेह कि मतलब सच्चे ई सब बात तऽ ठीके छै बट फिर भी पापाके सोच छलै कि पढ़ेबै एकर बाद फेर फेरो बहुत बहुत एहि तरहके आदमी सुनेलकै नै बेटीके भी पढ़ाय आदमी सब तब आओर तब हॉस्टल भेजलकै हमरा फेर आब पढ़ै छियै एकदम इसके बाद फेरो अब तऽ पूरा गाँवके पढ़ि रहलो छै बाहरसँ होस्टलसँ वही सब बोलै छै इसके बाद फिर जाइ छियै हॉस्टल कभी हॉस्टलसँ गाँव तऽ बाहरसँ पढ़िके अयलो छै हम तऽ वैसे होस्टलमे रहै छियै बचपनेसँ हि तऽ हमरा तऽ नहि बुझा आरो सभके तऽ पूरा पूरा मतलब टाइट छै बाहर जावैके मस्किल वैसे नै जावैले पाड़ै छै कोइ पढ़ि लिखिके पूरा पूरा मतलब टाइट सब बोलै छै कोन चीज बाहरमे जाकऽ कोन चीज पढ़तै वहिसँ कोइ नै पढ़ि अते पढ़ैले नै सोचै छै